ہماری ریاست بہار ہندوستان کی مشہور ریاست ہے ہمارے بہار میں مختلف اہم مذہبی مقامات ہیں اور ان مذہبی مقامات پر لوگ بہت زیادہ آتے جاتے ہیں لوگوں کی بھیڑ لگتی ہے لوگ اپنے اپنے عقیدے اور مذہب کے اعتبار سے اپنے اپنے عبادت گاہوں کی طرف جاتے ہیں ہمارے بہار میں بہت سارے مشہور مندر ہیں غیر مسلم حضرات وہاں جاتے ہیں اور اپنی عبادت کرتے ہیں اسی طرح مسلمانوں کے لیے بھی مشہور مسجدیں ہیں اور بہت مشہور خانقاہیں بھی ہیں اسی طرح مسلمانوں کی مذہبی جگہیں بھی بہت زیادہ ہیں جہاں مسلمان جا کر اپنے اپنے کام کرتے ہیں ہمارے بہار کے ایک مشہور ضلع گیا میں بودھ مذہب کا ایک مقدس ترین مقام ہے جہاں کہا جاتا ہے کہ مہاتما گوتم بدھ تھے روشن ضمیری حاصل ہوئی تھی تو اسی مناسبت سے یہاں ایک مشہور مہا بودھی مندر اور بودھی درخت موجود ہے جس کی بودھ مذہب کے ماننے والوں میں بہت اہمیت ہے اسی طرح بہار کی راجدھانی پٹنہ میں ایک مشہور گرودوارا واقع ہے جو سکھ مذہب کے ایک مشہور گرو گرو گووند سنگھ جی کی جائے پیدائش ہے سکھ مذہب کے ماننے والوں کے یہاں اس جگہ کی بہت ہی زیادہ اہمیت ہے ہمارے بہار میں کئی تاریخی مساجد بھی موجود ہیں پٹنہ کی بیگم حویلی مسجد جو پٹنہ شہر میں واقع ہے اس کی تعمیر مغلیہ دور میں ہوئی تھی